हाँ मैंने उषा का पंखा खरीदा था कुछ समय पहले तो वह जब खरीदा था वह बहुत अच्छी स्पीड देता था किंतु कुछ समय के बाद उसकी स्पीड कम होने लग गई थी और जब हमने उषा कंपनी ने हमको एक साल का वारंटी और गारंटी पीरियड दिया था तब हमने कंपनी में जब कॉल किया तो उन्होंने सर्विसिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जिससे हमको बहुत सफर करना पड़ा हाँ तो मैं इसका अब ये जैसे हालांकि हम लोग उषा को जो पंखा है बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं बट इस बार उषा का उषा की कंपनी हमको थोड़ा सा निराश किया है